अज्ज जेह्की बी स्मार्टफोन न अस उ'नेंगी अपनी देसी भाशा डोगरी च इनेंगी आक्खने मोबाईल जेह्के बी ओह् मोबाईल न अज्जै दे जेह्का मेरा पैह्ला मोबाईल हा में लैता हा जिसलै मेरे बारहमीं क्लॉस च पेपर होए हे घरें आह्लें आक्खेआ कि अगर तू अच्छे नंबर लैगा तुगी अच्छा फोन थ्होग इक्क मेरे अच्छे नंबर आए ते मिगी इक्क फोन थ्होआ ओह् फोन हा मोटोरोला दा मोटोरोला जनरेशन थ्री ते ते तैलूं दा लेइयै अज्ज तक्क जेह्ड़े फोन न उंदे च बड़ा गै जादै बदलाव आई गेदा ऐ जियां कि इक्क इन्सान होंदा ऐ निक्के होंदे होर होंदा होर बड्डे होंदे होर होई जंदा थोह्ड़ा चेंज़ होई जंदा नुहाड़ा आकार बदली जंदा दमाग बदली जंदा सोचने दा तरीका बदली जंदा टेक्नोलॉज़ी बिच बी बदलाव होंदे न ते उआं गै जेह्के साढ़े फोन न मोबाईल न उंदे बिच बी बड़े बदलाव होए न जियां की पराने टाईम पर तार आह्ले फोन होंदे हे लैंडलाईन आखदे जिसी अस अपनी भाशा च ते हून उसी चेंज़ करियै भी नुहाड़ै बाद आए बटन आह्ले फोन न नुहाड़ै बाद आए जेह्के टच आह्ले फोन जेह्के फिंगर कन्नै चलदे न ते ते हून अग्गें अग्गें जेह्की साढ़ी वॉयस कन्नै चलने फोन ओह्दे उप्पर बी कम्म चला दा ऐ जेह्के पैह्लें फोन हे जेल्लै में लैता हा फोन उसलै टच आह्ले फोन होंदे हे उस टाईम कशा लेइयै अज्ज तगर टेक्नोलॉज़ी बिच बड़ा बदलाव आई गेदा ऐ जियां कि पैह्लें फोन दा जेह्का साईज़ होंदा हा साईज़ दे बिच हून दे फोन दे साईज़ बिच बड़ा बदलाव आई दा ऐ जियां अज्जै दे टैम उप्पर फोल्ड आह्ले फोन बी आई गेदे न जिंदी जेह्की स्क्रीन ऐ ओह्बी जेह्की फोल्ड होई सकदी ऐ टेक्नोलॉज़ी बिच अज्ज तगर बड़ा बदलाव आए दा ऐ जियां पैह्लें होंदा हा कि इक दौं कंपनी दे गै मोबाईल होंदे जियां नोकिया सैमसंग होइया अज्जै दे टाईम उप्पर हजार कंपनी हजार टाईप दे मोबाईल थ्होंदे न टैम दे साथ साथ ते टाईम दे कन्नै कन्नै जेह्के मोबाईल दे रेट न रेट बी घटी गेदे जियां जेह्का में फोन लैता हा पराने टैम अपने टैम उप्पर ओह् जेकर अज्जै दे टैम उप्पर लैना होऐ ते नुआढ़ा रेट अद्धो अद्ध होई गेदा ऐ एह्दे कन्नै न्हाड़े कन्नै गै पता लगदा ऐ जेह्का टेक्नोलॉज़ी कन्नै टोक्नोलॉज़ी बी होंदी ऐ जेह्ड़ी ते कन्नै कन्नै जेह्के रेट बी चेंज़ होंदे न लेकिन परानी टेक्नोलॉज़ी ऐ नुहाड़े रेट घटी जंदे न ते जेह्ड़ी नमीं टेक्नोलॉज़ी ऐ नुहाड़े रेट बधी जंदे न